महाराष्ट्र जे ट्रांस्पोर्ट सेक्टर में पहिरियों खां जाम ई सुधार अची वियो आहे ॾिठो वञे त जंहिं जंहिं जॻहनि ते अॻे न पहुची सघंदासी हाणे हुन जॻहि ते रोड ट्रांस्पोटेशन पहुची करे असां खे जाम सुविधाजनक थी रहियो आहे इन खां अलावा अहिड़िनि जॻहनि ते जेके समुंद्र जे किनारे ते आहिनि उते असां खे वॉटर ट्रांस्पोर्टेशन जो बि हिकड़ो अलॻि सां इहो मिलियलु आहे सहूलियत मिलियलु आहे हिन खां अलावा असां जे महाराष्ट्र स्टेट में चंङियूं अहिड़ियूं जॻाहियूं आहिनि जीअं त महाबलेश्वर आहे पूनो आहे पूने लोनावला आहे अहिड़िनि जॻहनि ते माण्हू वञी करे पहाड़नि जो लुफ्फ़ु वठी सघनि था इन खां अलावा जीअं अलीबाग़ आहे अहड़िनि जॻहनि ते समुंड जो अलॻि सां नज़ारो वठी करे जाम सुठे नमूने उन जो मज़ो वठी सघनि था